जिल्ले स्हाड़े घर कोई बमार होंदा नी ते मैं ओह्दे ताईं खिचड़ी बनान्नी पतली पतली रेड़ बनानी उसी देनी जागत मेरा ना ओह् बमार के रौहंदा उसी खांसी जरूर होई जंदी फिर उदे वास्ते मैं का़ढ़़ा बनान्नी काढ़े दा तुलसी बिच पाइयै बिच लौंग लाचियां पाइयै उसी काढ़ा पलाना बनाना फिर उसी थोड़ा जेहा फर्क होंदा ते उदे बाद च ना एह् ते सब कुछ अस बनने के आं ओह्दे बाद अस घरा दी अपनी जेह्ड़ी रूट्टी रूटटी ओहब्बी बनान्नी आं ओह्दे बाद मीं एहदे अलावा मीं होर कुछ बी बड़ी बड़ी नेहियां चीजां आंदियां बनाने गी जियां कि अस्स समोसे बनान्ने जिल्लै घर छुट्टी होंदी मेरे जागत आखदे कि मम्मा अज्ज एह् एह् रूट्टी असें नेई खानी फुल्का नेई खाना अस्स असें समोसे खाने कुतै आलू आह्ली परोंठी खानी फिर आलू बुआले आलू बुआलियै फिर ओह् छूरो फ्ही उदे च लून पाओ मर्च पाओ ते धनिया पाओ सब किश पाइयै फिर ओह् आटे बिच्च गुन्नना फिर परोंठी बनानी फिर मेरा जागत बड़ा खुश होइयै खंदा उसी परोंठियां बड़ियां उसी प्यारियां न ते जिल्लै अस निक्के निक्के हुंदे हे ते स्हाड़ी मम्मी ने स्हानू ठुालना चार बजे मम्मी ने आखना इनेंगी नींदर बड़ी प्यारी ऐ इनेंगी पढ़ना ते ऐ पर इनेंगी कन्नै कन्नै इनेंगी रूट्टी बी बनाने दी जाच दस्सनी नी जिल्लै इनें उत्थै सौह्रे जाना ते फ्ही सस्सू ने गालां देनियां रूट्टी बनाने गी नेईं औंदी होग आखना इंदी माऊ ने केह् सखाया किश नी सखाया इंदी माऊ ने ते फ्ही दिक्ख हां मुश्किल होंदा पैहले अपने बच्चें गी जाच सखानी अज्ज अस सब किश बनाई लैंदे हुन रोज अउं न कदें कड़ी बनानी मेरे जागत आखदा कड़ी बना मम्मा कोफते बनाओ फिर पकौड़े आह्ली कड़ी बनाओ जिल्लै लॉकडाउन लग्गे दा हा ते असें छड़ा खाने दा कम्म हा अज्ज एह्कड़ी डिश बनाई लैनी आओ टिक्कियां बनाओ कुल्चे बनाओ ते घ्यूर पकाओ खाने गी जिल्ले बरसांत औंदी असें माल पूड़े बनाने ते मैदा घोलना बिच सूजी पानी बिच खंड पानी फिर ओह् मैदा घोलियै ते ओह्दे माल पूड़े बनाने फिर बरसांत बर्खा पौनी नी जिल्लै ते पकौड़े बनाने बेसना दे बिच आलू पानी बिच प्याज पानी सब किश पानी बड्डलै उट्ठियै लग्गनी अउं पंज बजे ते टिफन बनाने टिफन बिच कदें गोभी बनाई दिन्नी ते कदें भिंडियां भरियै बनाओ

घीए दे कोफ्ते बनाने पैहले घीआ छूरा फिर उसी बेसन लाना बेसन लाइयै फिर ओह्दे निक्के निक्के पकौडे बनाने फिर उसी तलना फिर ओह्दे च प्याज पाना टमाटर पाने इयां गै ओह् कोफ्ते दी सब्जी बनानी ते ओह् सारे टब्बरा गी बड़ी पसंद रोज दा ना केश ते केश स्हाढ़े घर जेह्ड़ा नमां बनदा गै रौहंदा ते ओह् कोन्न बनाना मीं मेरी मम्मी ने जाच दस्सी ही उन्ने आखेआ हा सौह्रे जाइये अपने नी ते शैल रूट्टी पकायां और अपनी सस्सू गी शैल शाबाशी लैयां ते ओह् आउं अज्ज आउं सब केश बनाई लैनी मेरे बच्चे आखदे मेरे न्याणें भाई अज्ज मम्मी तूं एह् बना अज्ज मम्मी अस्स समौसे खाने अज्ज मम्मी असें पकौड़े खाने फिर आउं बनाई दिन्नी उनेंगी अच्छा बनानी फिर मेरे घरे आहले गी कदें पूड़ियां बनाओ मैदे दियां कदें पठौरू बनाओ आटा घोलिए ते अस्स ओह् बनाने जेल्ले सौआ होंदा ना बसाख म्हीने जेठ जेठ म्हीना ते ओल्ले अस्स तंदूर बनाने मिट्टी दा एक्क बनाए दा होंदा इक तंदूर ओह्दे च अग्ग बालनी फिर ओह् आटा गुनना आटा गुन्नना ओह्दे च लून मर्च प्याज पाइये गंडा पाइये ते ओह्दे बिच्च फेर ओह् हत्था कन्नै चंडिये ते ओह्दे च लानी ओह् पकानी बड़ा मजा आंदा फेर माकड़ियां होंदियां फिर माकड़ियें दी चटनी कुट्टनी ते ओह्दे कन्ने खाने फिर ओह् चुप्पड़ी चुप्पड़ी परोंठियां जान बनदियां बड़ियां सोआदलियां होंदियां ओह् अस्स फिर ओह् खन्ने बनाइये ते हुन इयां सब्जियां सुब्जियां बी बड़ियां किश न अज्ज कल्ल चली दियां कुतै ओह् फ्रेंच फ्राइस ते कुते पता नी केह् केह् बनांदे न आलू टिक्कियां बनाओ कुते केश ते अस्स ते कोरोना बेच्च बी बड़ा केश बनाई बनाइये जेह्ड़ा खाना ते हुन आउं राजमा बनानी मद्धरा बी बनानी मदरा बड़ा पसंद ऐ मेरे सारे परिवार गी मदरा बनाना पैहले ओह् छूरना बदाम छोआरे गरियां फिर उनेंगी देसी घेयोआ च भुनना फिर ओह्दे च सूजी भुननी फिर दुध पाना फिर मासा हारा ओह्दे च रंग पाना जां हल्दी पाई लैनी बिंद हारी फिर ओह् गड़काना शैल गडकाइयै मद्धरा फिर खाना खीर बनानी दुदध पाइये बिच्च चौल पाने सौगी गरी पानी बड़ी सौआदली बनदी खीर मेरे जागतें गी बड़ी पसंद ऐ खीर ते रोज असें खीर त्रीए देन बनाई दी हुंदी खीर बड़ी खंदे ओह् आं अज्ज फिर असें कड़ा बनाओ मम्मा अज्ज कड़ा खाना कड़ा बनानी आउं एह् सूजी दा